एना तऽ भोजन बहुत जरूरी बा सब लोग रोज भोजन करए ले लोग लोग सब रोज दिन भरमे दू से तीन बेरी खा खाइत छथि लेकिन कहिओ कहिओ लोगसब अपन पसन्दके खाना बनाके खाइत छै बहुत लोग लोग सबके खाए खातिर खाए लेल अपन घरमे बनाके खाइत छै किछु लोग बाहर बनाके खाइत छै किछु लोग रेस्टूरेंटमे जाके खाइत छै किछु लोग दोस्त सबके जोरे खाइत छै लेकिन अब किछु लोग लोगोके पसन्द अलग अलग छै जैसे हमर पसन्द शाकाहारी भोजन छै शाकाहारी भोजन घरमे बनल शुद्ध शाकाहारी भोजन नीमन लागैत छै जैसे हम माँसाहारी भोजनके सेवन नहि करैत छी आ हमर दोस्त सब केतना सब माँसाहारी भोजनके सेवन करैत छै ओकरा होटलेमे जाके खाएके पसन्द छै से सब मिलजुलके कहिओ कहिओ पिकनिकोमे शाकाहारी या माँसाहारी भोजनके बनाके सेवन करैत छै